हमरसबके जे छै ने से गीत गाबैके जे छै टेकनीक जे छै सबके अलग अलग भाषा जेनाकि हिन्दी मैथिली अङ्गरेजी उर्दू सबके अलग अलग भाषा छै लेकिन हमसब तऽ बिहार राज्यके छी भारतके बिहार राज्यके सीता मइआके धरती राम भगवानके धरती ओहि धरतीपर जे छिए राजा विदेहके के धरती छिए राजा जनकके नाम विदेह छथिन तऽ हमसब वएह विदेहके धरतीके

सुनै छी गाबितो छी तेँ हम मैथिली गीत बहुत प्रसन्न करै छी गीत सुनैमे जय मैथिली जय मिथिला